फरायसालियाव मोजां मोनसिननाय आयदाया आंना क्लासाव फरायनायानोमोन मानो होनब्ला बयनाबो जानांगौ क्लासावहाय फरायब्ला बांसिन गोसोआव थायो मास्टारफोरनि बुजायनायजों बांसिन गोसोआव थानो हायो मानोना जोङो न'आव फरायब्ला बांद्राय माखौबा माखौबा बुजियाबो जानो हागौ बाट जोङो क्लासावहाय फरायसालियावहाय जोङो सोंनो हायो माखौ हादों माखौ हायाखै सोंनानै जोङो गासैखौबो बुजिनो मोनो मास्टारफोरनावहाय नों जेखौहाय बुजियाखौ बेखौ सोंनानै फरायनो हायो बिनि थाखायनो आङो फरायसालियावहाय आङो बांसिन फरायनो मोजां मोनो आरो लोगोफोरजों ज'यै फरायब्ला गोसोआवबो थासिनो ज' माखौ रोंदों माखौ रोङाखै सोंलायलायनानैहाय बिदिनो लोगोजों लोगो बुजायलायब्लाबो थाब गोसोआव थासिनो बेनि थाखायनो आङो बे फरायनायखौ लादों आरो फरायनायनि अनगा फरायनायनि अनगा दस्रानिबो बे गेलेनायनिफ्राय जागोन एक्टिभिटिसफोर

ओमफाय आङो बांसिन फरायनायखौनो मोजां मोनो ओरैनो थाब्लाबो लेखा फरायनायखौनो मोजां मोनो आङो फरायनो फरायसालिनि अनगायै दस्रा बुकफोरखौबो फरायनो मोजां मोनो आङो ओरैनो थाब्लाबो बिफां सायायाव थानानै आराम फरायनो बेनोसै